मां भरत कुमार मुंहिंजो मकान आशावदी में आहे मां मुंहिंजे बिजली जो बिल भरियो जंहिंजो की नम्बर आहे अठ हिकु ॿ टे पंज सत ॿ चारि इहो बिल मां मकामी अदायगी मर्कज़ जे माध्यम सां भरियो हुओ बिल त भरिजी वियो आहे पैसा बि कटिजी विया आहिनि लेकिन मूंखे रसीद कोन मिली आहे मूंखे चिंता थी थिए टेंशन थी थे ईअं न की मथे महीने वापसि उहो बिल जुड़ी करे अची वञे मूंखे बिल जी रसीद पई हुजे त हिन करे मां इलैक्ट्रीसिटी ते फोन कयो आहे तव्हां हिकु दफ़ो ॾिसिजो घटिजी चुका आहे तव्हां वटि वधी चुकिया आहिनि तव्हां वटि पैसा अची चुकिया आहिनि तव्हां व अची चुकिया आहिनित तव्हां मूंखे हिकिड़ी रसीद हिकिड़ो पनो ॾियो ताकी उहो पने खे मां लॻाए रखां की मुंहिंजो बिल भरिजी चुको आहे मां टेंशन ऐं चिंता सां मुक्त थी वञा